जी हाँ मेरे गाँव में या कहें किसी भी विशिष्ट अफसर मतलब कि किसी भी त्योहार पर डांस किया जाता है तरह तरह तरह के डांस किया जाता है या फिर कोई किसी भी तरह का संगीत या गाना बजा के उसे पर डांस किया जाता है घर के सभी सदस्य या हमारे दोस्त सब मिल के डांस करते हैं किसी भी खुशी के अवसर पर मतलब हमारे समाज में या फिर हमारे गाँव में कहें तो ऐसा कोई मुख्य चीज नहीं है मुख्य है लेकिन जैसे कि शादी किसी की शादी के अवसर पर जैसे कि मैंने खुद ही अपने बड़े भाई और भी घर के कोई सदस्य हो गए अपनी बहन के या फिर घर के कोई बगल के ऐसे लोग हो गए उनकी शादी में मुख्यतः उनकी शादी में ही डांस किया जाता है नहीं तो किसी भी ख़ुशी पर के अवसर पर या किसी भी त्योहार में डांस किया ही जाता है लेकिन शादी में मुख्यता बहुत अच्छे से बहुत और सारे लोग मिल के डांस करते हैं शादी में और शादी में मजा भी बहुत आता है कि किसी बड़े भाई के शादी में अगर जो उनकी बारात थी जिस दिन उनकी शादी है उसी दिन हम जो उनके साथ निकलते हैं बाराती में तो वहाँ जब पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनकी शादी होगी तो बहुत ही धूम धड़ाके से मतलब जब लड़की के घर से थोड़ी दूर होते हैं बहुत ही धूमधाम से वहाँ पर बहुत ही मस्ती से उनकी मतलब जिनकी शादी है उनके दोस्त उनके घरवाले उनके घर के बच्चे ये सब बहुत ही खुशी के खुशी से उछल कूद के डांस या फिर उनको जैसे करने आता है एकदम डांस करते हैं खुलके करते हैं अपने सारे मतलब टेंशन उन्शन जो भी है भूल जाते हैं कुछ देर के लिए और बहुत ही मस्ती से आराम से अच्छे से फुल एनर्जी के साथ डांस करते हैं डांस करते हैं जिससे कि बहुत ही सहायता मिलती है जिससे कि जो कि देखने में बहुत मजा आता है जिसको जिसको देखके आप बहुत ही खुश हो जाएँ कि वैसा कोई डांस का मतलब तरीका नहीं होता है स्टेप नहीं होता है बस खुशी है तो खुश है तो डांस कर रहे हैं उछल रहे हैं कूद रहे हैं ऐसा सब कहते हैं कि जो मतलब डांस अगर जो कर लिया तो लगेगा कि एक्सरसाइज़ आपका पूरा शरीर हो गया है और जो आप बस कर रहे हैं लगातार एक दो घंटा कर लिया आपका शरीर पूरा दर्द करने लगेगा तो ऐसे ही डांस होता है मेन मेनली शादी विवाह में होता है नहीं तो त्योहारों के या फिर कोई भी खुशी के कारण बर्थडे हो गया किसी का जन्मदिन हो गया दोस्त उस्त तो उसमें भी थोड़ा हो जाता है तो इसी सब में मुख्यता हमारे समुदाय में किया जाता है डांस